आं स्कुलखौ उन्दैयाव गामियावनो फरायदोंमोन फोरोंगिरिफोरा मोजाङैनोमोन हौवाबो दंमोन हिनजावबो दंमोन गुबुन गुबुन आयदायाव फोरोङोमोन आरो सानखान्थि दंमोन इंराजि दंमोन बर' दंमोन समाज बिगियान दंमोन हिन्दि एसामिस गासिबो दंजोबोमोन आं सावगारि आखिनो मोजां मोनोमोन सावगारि आखिनो मोजां मोनोमोन आरो सानखान्थिखौबो मोजां मोनोमोन बिगियानखौबो मोजां मोनोमोन उन्दैनिफ्राय बियावनो ओइस एस एल सि पास जानानै आङो क'क्राझार गभरमेन्ट कलेजाव लाफैदों आरो बेयाव बिनिफ्राय दा डि आन्दार ग्रेजुवेटाव फरायगासिनो आङो बि ए फर्थ सेमेसतार मोनबाय दायो